शिक्षा प्रणाली के बारे में यह सोचते हुए ख़याल आता है कि जिस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में अगर शिक्षा की बात किया जाए तो ग्रामीण शहरों में उस प्रकार की शिक्षा नहीं मिल पाती जितना इस्कूल अगर इस्कूल कोई बच्चा पढ़ रहा है तो हाँ उस प्रकार की शिक्षा तक सीमित है अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें जैसे आपको किसी प्रकार की तैयारी करनी होती है इग्जाम की कॉम्पिटेटिव इग्ज़ाम सबकी तो उस प्रकार की तैयारी यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही मुश्किल है हाँ टेक्नोलॉजी के बढ़ते ऑनलाइन क्लास या कोर्स करना ये उचित नहीं होता जो कि आप क्लास में बैठकर आप ऑफ़लाइन कर सकते हैं इसलिए ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की बात यह हो सकती है कि जिस प्रकार अगर किसी कोई गाँव में कोई बच्चा रहकर उधर उच्च शिक्षा की तैयारी करना चाहता है तो वो संभव नहीं हो सकता क्यूोंकि यहाँ उस प्रकार के शिक्षक उस प्रकार की संस्था उस प्रकार की व्यवस्था उन्हें नहीं मिल पाती है या इसलिए क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र में आ जाती है जो कि हम सरकार से यही कहना है कि सरकार इस पर ध्यान यह दे कि जो बच्चा जहाँ रह रहा हो अपने घरों पे वहाँ शिक्षा व्यवस्था को सही किया जाए और यह तभी संभव हो सकती है जब वहाँ से अच्छी शिक्षा व्यवस्था एक अच्छे शिक्षक वहाँ आएँ और उस प्रकार फिर उच्च शिक्षा को वहाँ बढ़ावा दें जो कि बच्चों को समझने में वहाँ के उनके पढ़ाई को लेकर उन्हें सही सही समय पर उनका परीक्षण करें उनको पढ़ाएँ तब जाके संभव हो सकती है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा का सुधार किया जा सकता है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत सारे बच्चे जो गाँव से रहते हैं वो बाहर शहरों में जाके पढ़ते हैं वहाँ जाके फिर उनका रूम किराया देना वहाँ का रहना खाना पीना ये सब में उनको बहुत सारी आर्थिक तंगी भी आ सकती है जिसकी वजह से वो अपनी पढ़ाई छोड़ के फिर आ जा सकते हैं अगर यही कारण अगर सरकार उन्हें घर पर ही यह सुविधा प्रदान कर दी जाए तो वहाँ वो अपने घर पे ही रहके इस प्रकार की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं और अच्छी शिक्षा अगर पूरे देश में हर हर कोने में हो तो हर बच्चे घर से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और सरकार के साथ साथ अपने परिवार अपने देश का नाम भी रौशन कर पाएंगे